मूंखे लिखण ॾाढो सुठो लॻंदो आहे ऐं मां नंढपण खां ई लिखण ॾाढो पसंदि कंदी आहियां मां पंहिंजी डेरीअ ठाहे रखी आहे जंहिं में मां सुठी सुठी ॻाल्हियूं कहाणियूं आखाणियूं कविताऊं सभु लिखंदी आहियां ऐं मां कहाणियूं त घणेई भाषाऊं में लिखंदी आहियां जीअं त हिंदी सिंधी अंग्रेजी पर मूंखे जेकी सुठी लॻंदी आहे भाषा उहा आहे मुंहिंजी मादिरी सिंधी भाषा छाकाणि त उहा मुंहिंजी ॾाढी पसंदीदा भाषा आहे ऐं मां हुन में ई अधिक्तर कहाणियूं लिखंदी आहियां मूंखे जेका प्रेरणा मिले थी उहा ॾाढी प्रेरणा मूंखे ॾाढा सारा कविअनि सां मिले थी ऐं मां हुननि खे सोचे करे ई लिखंदी आहियां मां पैंजो रूम में वेई करे कमरे में वेई करे कहाणियूं लिखंदी आहियां ऐं मुंहिंजे कमरे जे बदिरां खिड़की लॻियल आहे जिते मां खिड़कीअ मां सुठा नज़ारा ॾिसी करे पखियुनि खे ॾिसी करे ऐं तरोताज़गी महिसूस कंदी आहियां ऐं मां ॾाढो कुझु सोच वीचारे करे पोई पंहिंजी डेयरी में लिखंदी आहियां ऐं पंहिंजे क़लमु सां ॾाढो सुठो सुठो लिखंदी आहियां मूंखे डेयरी लिखणु ॾाढो पसंदि आहे ऐं मूंखे डेयरी लिखण जो ॾाढो शौक़ु बि आहे